आमी जायते फावटीं कोणाकूच भेट करूंक वेतात तेन्ना ग्रिटींग कार्ड मूर्त वा पत्र आमी तयार करून तांकां व्हरतात कित्याक ही जी पयलींची भेट दिवपाची पयलींची भेट दिवपाची ही क्रमांक आसली ती बरीच फळादीक आसली आनी आमकां तितूंतल्यान जायती उमेद आनी सोयरीगत वाडटाली आनी ताका लागून म्हाकाय हातान केल्ले तयार केल्ली कला खूब आवडटा आनी तितून तुजो मोग आनी दुसऱ्यांचो हुस्को जाहीर जाता